मां अॼु गरीबीअ जे बारे में ॻाल्हाइणु चाहियां थी मां भारत देश में रहंदी आहियां हिते गरीबीअ जी समस्या इलाही ॾिसणु ईंदी आहे अहिड़ो कोन्हे त सरकार पंहिंजे देश में ध्यानु नथी ॾे सरकार खां जेतिरो थिए थो एतिरो हूअ पंहिंजे देस खे अॻियां वधाइण लाइ करे थी गमिड़नि में ॾिसूं त सभु ग़रीबीअ में लथ पथ आहिनि खेती करे खाली पंहिंजो पेट ई भरे था सघनि पर अॻियां उन्हनि जी ज़रूरीयाति पूरी नथी थिए ऐं गामिड़नि जा माण्हूं पंहिंजे ॿारनि खे ग़रीबीअ जे करे सुठी तरह पढ़ाए बि नथा सघनि ऐं ॿार उते ई रहिजी था वञनि गामिड़नि में त पाण समिझी था सघूं पर शहरनि में बि ग़रीबी लॻी पई आहे माण्हूं जूपिड़ा ॿधी करे रहंदा आहिनि ग़रीब आहिनि त कुझु कमु करे पंहिंजी रोटी रोज़ी रोटी बि हलाए हलाइनि पर रस्ते ते वेही करे बीख घुरण ते अची वेंदा आहिनि सरकार त उन्हनि जे लाइ कुझु न कुझु योजना करे ई नथी पर उन्हनि खे बि साम्हूं समुझी करे सहकारु ॾियणो पवंदो त ई उन्हनि जी ग़रीबी दूरि थी सघंदी भारत जो ग़रीबी भारत में ग़रीबी आहे पर उन खे हटाइण लाइ इलाही उपाउ आहिनि ऐं उहे पाण ई करे था सघूं ऐं पंहिंजे देश खे ग़रीबीअ खां मुक्ति करे था सघूं